हैलो मुझे ऐ सी ऐ सी मसीन लगवाना था आप दुकान से बोल रहे हो मैं ममता मस्कोले बोल रही हूँ मुझे ए सी मसीन लगवाना था मैम दो हज़ार कितने तो एल जी कितने तक का पड़ेगा मैम और अच्छा सर्विस चार्ज मैं कल ले ले रही हूँ तो आप कब तक आ जाओगे लगाने एड्रैस लाल बाघ चौराहा वर्मा बिल्डिंग ऑनलाइन ओके